सुपौलमे परिवहन के मुख्य विकल्प सड़क मार्ग यऽ ओकर बाद फेर रेलवे सुविधा यऽ लेकिन हवाई अड्डा के अभी तक जादा काम नहि भेल ओकरा लिय लेकिन फ़्यूचर भविष्यमे उम्मीद यऽ की हवाई अड्डा भी एतौ भए जायत आओर हवाई के सुविधा भी एतौ चालू भए जायत लेकिन सड़क मार्ग एतय बहुत नीक यऽ नेताजी सबके बढ़िऑं काम के कारण हर जगह सड़क बहुत नीक भए गेल यऽ पहिने बहुत चुनौती रहय जेना सड़क खराब सुरक्षा नहि लेकिन आब सब किछु बदलल यऽ एतौ बहुत तेज़ी सॅं आओर सड़क मार्गमे अहाँक़े जेनाकि टेम्पू ई रिक्सा कार ईसब एतौ मिलै यऽ बाक़ी लोक अपन निजी वाहन सबके भी बहुत यूज़ करै यऽ जाहिमे कार सब भए गेल मुख्य रूप सॅं सब यूज़ करै यऽ स्कारपियो बलेरो सब ओकर अलावा अगर अहाँ मतलब चुनौती के बात कहि रहल छियै तऽ कनिटा भाड़ा के आओर राति के टाइम मे एहि मे कनिटा आओर सुधार होइ के जरूरी छै ओकर बाद हमरा लागैया कि एतुका ख़ास कए कऽ परिवहन बहुत नीक भए जायत चुनौती सॅं चुनौती बहुत कम भए जेतै लोक के आओर सेफ़्टी भी बढि जेतै सुरक्षा भी बढि जेतै से रहय य